से जुन नैरोजा नैजिथाम नै जुन नैरोजा नैजिथाम थाम जुन नैरोजा नैजिथाम ब्रै जुन नैरोजा नैजिथाम बा जुन नैरोजा नैजिथाम